آغاز آرام آسان امیر امیر کبیر امر آس احمق آسودہ استقامت انجمن آسمان بیوقوف نادان خوشحال ثابت قدم استحکام بُزدل فلک اجنبی اندھیرا ابتداء آسائش سہل مالدار دولت مند حُکم اُمید آزاد آزاد آس آسمان آغاز آشنا اپنا آمدنی اصل اندھیرا امانت ازل ابتداء اکثریت انسانیت امارت اوّل اتفاق شکل اُجالا خیانت ابد انتہاء اخلیت حیوانیت غربت آخر نِفاق اُتار ادنیٰ اچھا اقبال اندرون اہل عوج امن اسلوب عظیم سخت زا عمارت انعام ادب عمارت انعام عبادت بخل بخل بہن باہر بدر بھانجا برف بُلند بزرگ تعارف جشن بعید بہادر باریک بلند بخار باطل باقی بقا بیمار بیماری بہشت بادشاہ بنجر بری بد پسند پختہ پیدا دل پیادہ پیدل پاک بیر تلق تصدیق تاریخ تقریری تنگ تیز تمام تازہ ٹھنڈا ثواب ثابت جدید جہالت جاہل جنگ